ہاں ہیلو وعلیکم السلام جی فرمائیے ہاں سر اسی سے بات ہو رہی ہے رحیم فیملی ریسٹورینٹ سے اچھا یہ ہمارے یہ یہاں ملتا ہے مٹن بریانی ہے بہاری کباب ہے ہانڈی کباب ہے ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں ہاں ای سو میرے بہت فیمس ہے اورہ کافی پرانی دکان ہے اور یہ علاقے میں بہت مشہور ہے جی بہاری کباب کا مطلب مٹن بریانی تو ابھی تین سو پلیٹ چل رہا ہے تین سو روپے اور وہ کباب چل رہا ہے ابھی پچاس روپے پیس سیخ مطلب ہاں سر وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مطلب دو کھا لیجیے تین کھا لیجیے ایک بھی کھا لیجیے ہاں لیکن کافی مقدار میں چاول دی جاتی ہے اتنا دی جاتی ہے کہ دو لوگ پیٹ بھر کے آرام سے کھا سکتے ہیں کوانٹٹیز زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں اور لذیذ بھی بنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف کوانٹٹیز زیادہ ہے اور لذیذ نہیں ہے بس کھا کر کے لوگ گئےیں تواں انشاء اللہ کھا کے جائیے گا تو دوبارہ ہماری دکان پہ ضرور آئیے

تو آپ کا بھی ٹیسٹ آپ کو چکھا کر کے بتا دیں گے آپ پہلے دکان پہ آئیے انشاء اللہ ایک آج دن تو بات ہوگی سمجھ میں آئے گی کہ کیسا ہے کہ نہیں ہے

اچھا تو پارٹی میں تو ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی چلتا ہے ہمارے یہاں سے اور پارٹی یہاں آ کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی پورا اویلیبل ہے مطلب پورا سیٹ اپ ہے ہمارے کے یہاں جی ہاں تو پھر آئیے کل انشاء اللہ آ کے بات کیی آپ کسی ٹائم بھی میرے کو کال کر سکتے ہیں جی ٹھیک ٹھیک ہے